ان دنوں میں بچے کھیل وہ کھیل نہیں کھیلتے ہیں جس سے صحت کو فائدہ ہو بلکہ آج بچے وہ کھیل کھیلتے ہیں اور بچوں نے ان نئے کھیل کا ایجاد کر لیا ہے جس سے صحت کو زندگی کو دماغ کو آنکھ کو کان کو نقصان پہنچتا ہے جیسے ہماری صحت کے لیے بچوں کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ وہ کبڈی کھیلتے کرکٹ کھیلتے فٹ بال کھیلتے ہاکی کھیلتے لیکن آج بچے ان کھیلوں کو چھوڑ کر کے آج موبائل میں اس طرح بیجی اور مشغول ہو گئے ہیں کہ جیسے اس کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے ایسے ہی اس کے لیے موبائل ضروری ہے اور بچے موبائل کے اندر ایک نئے نئے کھیل کا ایجاد کیا جس کو ہم ٹک ٹاک کہتے ہیں فری فائر کہتے ہیں لوڈو کہتے ہیں یا ایسے ہی کریم بوڈ کہتے ہیں تو بچے ان کھیلوں میں اتنا منہمک اور اتنا ان کھیلوں سے جڑ گئے کہ آج بچے کبڈی کو فٹ بال کو کرکٹ کو بھول گئے جو ہمارے بچوں کے لیے سراسر نقصان دہ ہے اور اس سے ہمارے بچوں کو آگے نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو ان کھیلوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے موبائل سے دور رکھنا چاہیے اور کبڈی کرکٹ ہاکی وغیرہ میں اپنے بچوں کو مشغول کرنا چاہیے